دلی کی سیاسی تاریخ میں مختلف جماعتوں نے وقت کے ساتھ عوامی ضروریات اور قومی رجحانات کے مطابق اقتدار حاصل کیا کانگریس نے آزادی کے بعد ترقی و تعمیر کے دور میں حکومت کی بی جے پی نے مذہبی وقومی رجحانات کے ساتھ متوثد طبقے میں مقبولیت حاصل کی جبکہ عام آدمی پارٹی نے حالیہ برسوں میں بدعنوانی کے خلاف آواز اور بنیادی سہولیات کی بہتری کو بنیاد بنا کر دلی کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کیا دلی کی تاریخی اہمیت شہری شعور اور سیاسی بیداری نے ان جماعتوں کی تشکیل و ارتقاء میں مرکزی کردار ادا کیا